हैलो आं जी मैडम जी केह् हाल ऐ बस तुस सनाओ ते में सोचेआ अज्ज मैडम गी फोन करनी आं की पुच्छनी आं कनेहा चला दा जागत् मेरा पढ़दा बी ऐ जां नेईं

आं घर ते आं ओह् दिक्खे में मार्क्स बी इन्ने कीते दे न इम्प्रूव पैह्लें ढिल्ला हा पढ़ने ई हून नंबर बी शैल लैते दे पढ़नै ई ते महां उऐ पुच्छी लैनी की पढ़दा बी ऐ जां नेई घर उऐ तुतड़ियां गै लाई रक्खदा ते तुस ना कोई मार सुट्टनै ई कोई कसर ना रक्खा करो तुस चलाओ

अं आं इंया फालतु भेजने बी निं ऐ कुदै ई आं दोस्तें कन्नै फिरदा दोस्तै कन्नै इत्थें जाना उत्थें जाना भेजने ते निं हैन होर कोई शकैत ते निं ऐ एह्दी ठीक ऐ ठीक ऐ तां भी ठीक ऐ